کام کا تو پتہ نہیں لیکن جب ہم پڑھائی کرتے تھے پڑھائی کے دوران جب ششماہی امتحان آتا تھا سالانہ امتحان آتا تھا تو اُستادوں کا بڑا مشکل تھا بہت محنت کراتے تھے اُن کو جھیل پانا اُن کے چیلینج کہ تمہیں ساری کتاب یاد کرنی ہےسارا سبق یاد کرنا ہے وہ دور وہ وقت بڑا مشکل گُزرتا تھا ہمارے لیے کیوںکہ دِن رات ہمیں امتحان کی محنت کرنی پڑتی تھی کئی کئی کتابوں کو یاد کرنا پڑتا تھا بہت سارے سوالوں کو یاد کرنا پڑتا تھا دِن رات محنت کرنی پڑتی تھی تب جاکے ہمیں جو ہے کامیابی ملتی تھی ہم ششماہی امتحانوں اور سالانہ امتحان میں بہت محنت کرتے تھے تو اُستادوں کی جو کچھ چیلینجیں تھیں کہ اتنی کتابیں ہیں اتنے سوالات ہیں یہ سب آپ کو یاد کرنے ہیں اور بہت محنت کرنی ہے بنا محنت کے کام نہیں چلے گا نہ ہی بنا سوالوں کے جواب دیے ہم آپ کو جانے دیں گے تو یہ سب ہمارے اوپر یہ وقت بہت مشکل وقت گُزرتا تھا